किताब पूरी करने में आमतौर पर मुझे एक से डेढ़ हफ़्ते का जो समय है वो लगता है एक बार में मैं लगातार एक से दो घंटे किताब को पढ़ता हूँ और उसमें मुझे मेरा कोई ऐसा ये नहीं रहता है कि मेरे को उसको हफ़्ते दो हफ़्ते में पूरा करना है या नहीं करना है मैं उसको अपने बिल्कुल स्वेच्छा के हिसाब से पढ़ता हूँ और उसमें मैं बिल्कुल धारा प्रवाह बिल्कुल नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि उससे जो है जो अपने को एक संतुष्टि होती है वो नहीं हो पाती है तो उसको आराम आराम से पढ़ना है और ये है कि मुश्किल से मुश्किल हफ़्ते से डेढ़ हफ़्ते में मैं एक किताब पढ़ने की कोशिश करता हूँ और वो उसकी उसपे डिपेंड करता है कि वो कितनी बड़ी इश्टोरी है या क्या है तो मैं मुश्किल से मुश्किल एक से डेढ़ हफ़्ते में उसको यू उपयोग करता हूँ कि खत्म कर दूँ और धारा प्रवाह बिल्कुल नहीं पढ़ता हूँ